नमस्ते दूध का रेट वहीं है पचास रुपये पचास रुपये लीटर है दूध तो मतलब कितना कितना चाहिए आपको थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए अच्छा दस या पंद्रह लीटर के बीच में अच्छा चलिए हाँ इंतज़ाम हो जाएगा मिल जाएगा तो हाँ दही हमारे यहाँ दही भी मिलती है पनीर भी मिलती है छाछ भी मिलता है यहाँ पर यहाँ से सब कुछ उप उप मिल दही तो तीस रुपये पाव है यानी एक सौ बीस एक सौ बीस एक सौ बीस रुपया किलो और दूध भाई पचास रुपये दूध पच दूध रुपये लीटर है पनीर छाछ भी मिलता है हाँ दही का रेट वहीं तो कह रहे हैं एक सौ बीस रुपये किलो चाल तीस तीस रुपये पाव है दही और कितना चाहिए आपको यह बताइए अच्छा दस के जी चाहिए चलिए तो एक चलिए तो एक सौ बीस एक सौ बीस है तो सौ सौ रुपये लग जाएँगे अरे भाई स साठ रुपये किलो तो बताइए दूध ही दूध हो मिला पचास साठ रुपये किलो तब दही चाहिए तो दही कैसे मिल पाए दूध वहीं पचास रुपये लीटर आपको बढ़िया दूध बिना पानी का पिवर दूध मिलेगा पचास रुपये लीटर

तो ठीक है तो ठीक है तो अब हम दो लीटर दूध दो लीटर दूध में एक लीटर एक लीटर पानी डाल देंगे चालीस रुपये मिल जाएगा आपको पर आपको जो तो भाई तो भाई जब कैसे काम चलेगा आपको पेवर भी चाहिए और पैसा भी नहीं पूरा लगाएँगी तो कैसे मिलेगा घी हाँ घी भी मिल जाएगा डेढ़ सौ रुपये पाव है छः सौ रुपये किलो छः सौ रुपये किलो है भाई मार्केट में जा सकती हैं आप पता लगा सकती हैं मार्केट में आप पता लेकिन लगा लीजिए फ़िर हमारे पास आइए और हमारी हमारा दूध हमारा क्वालिटी भी आप देख लीजिए पनीर है ती पचहत्तर पचहत्तर रुपये पाव तीन सौ रुपया किलो है हाँ तो हाँ तो कितना कितना आपको कितना कितना आपको चाहिए वह सब लिखवा दीजिए उतना आपको सामान मिल जाएगा ठीक है ठीक है एकदम एकदम निश्चिंत रहिए आपको बल मार्केट की अपेक्षा आपको कुछ कम ही में लगेगा हाँ हाँ समय से पहुँच जाएगा बिलकुल ठीक है